हेल्थ से सम्बन्धित कोई भी बीमा तब लेना चाहिए जब हमें उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी हो जाती है क्योंकि कुछ कुछ बीमा इस प्रकार के होते हैं कि जब हम बीमा क्लेम करते हैं तो उस वक़्त हम को कुछ कठिनाइयाँ आती हैं कुछ कुछ नियम ऐसे अलग से कुछ क़ानून बता दिए जाते हैं जिनको जिनके हम पूरी तरह से हम उनके अंतर्गत नहीं आ पा पाते और उसके कारण हमें कुछ पैसे वग़ैरह लेने मे भी परेशानियाँ आती हैं तो बीमा करवाना तो अच्छी बात है अस्पतालों का बीमा जिस के बड़ी बड़ी बीमारियों मे हम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हम कि उतना ख़र्च तो बीमा वाले हम को वो पैसा देते है लेकिन वो किन शर्तों पर देते है ये सारी चीज़ों को हम को पहले ही पता कर लेना चाहिए जिससे हमें आगे इस भविष्य में सुविधा रहे परेशानियाँ नहीं आए